پہلی بار تو میں آپ کو صاف بتا دوں کہ مجھے پرھنے میں ذرا بھی سست یا کاہلی نہیں ہوتی ہے کیونکہ مطالعہ میرا محبوب مشغلہ ہے اور اپنے محبوب عمل کے لیے میں ہمیشہ تیّار رہتا ہوں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 کبھی سستی سوار ہوتی ہے تو اس وقت میں پڑھتا ہی نہیں ہوں بلکہ کوئی دوسرا جسمانی کام کرتا ہوں یا پھر کتابوں کو الٹ پلٹ کرنے لگتا ہوں اس سے بھی کتابوں سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے شوق کو دوبارہ زندہ کرنے کی جو بات ہے وہ تو اس طرح میں کرتا ہوں کہ جب کبھی شوق میں کمی ہوتی ہے تو میں مطالعہ کی اہمیت والے مضامین پڑھ لیتا ہوں تو پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے